आङो आंनि न'खौ आं साखोन सिखोन दोनो आङो बोरमाफोर माफोर गाखोला आङो गोबोरखि होनानै लिरो आरो लिराब्ला गाज्रि नुयो आरो जोङो बेखोनो जोङो लिदनो लिदनांगौ जायो लिदनाबा गाज्रि नुयो साबा नुयो नायनो सुखुवा नुयो जोङो बेखायनो जोङो मोजां साखोन सिखोन दोननो थाखै जोङो मोजाङै जोथोनै लानांगौ गोनां जायो लायो जोङो आरो आं बिदिफोरखौ सुखुवा आं मोजां जोथोनै अरायबो आं लाखिनो हास्थायो आरो मोजां मोनो आङो गासैखौबो दाउ अमा बोरमा बिदि गाखुनानै गाज्रि खालामोब्ला गाज्रि नुयो आरो सस्रमा खुरोब्ला आरो बिदिनो खानस्रि माबा खियोब्ला जोङो नायनो सुखुवा जायो जोङो साबमा नुयो लेथ्रा नुयो नायनो उसुबिदा नुयो जों बेखायनो जोङो अरायबो जोङो साखोन सिखोन जोङो लाखियो अरायबो साफा गावनि थाखै मोजां जोथोन लानांगौ गोनां जायो आरो एम्फौ एनला फैयोब्ला जोङो जोङो बेखौ जोङो होखारनांगौ जों गोनां जायो